जिबा सेप्टेम्बर नैरोजा नैजिथाम बा जुन नैरोजा नैजिनै थाम मार्स नैरोजा जि द' मार्स नैरोजा नैजिब्रै थाम जानुवारी नैरोजा गु